आं आतांच्या काळांत अशे वेग वेगळे कसले कसले रोग आयला तातूंत चडशे जाण्टेल्यांक ताजो मार बसता जाण्टेल्यांक न्ही तर आतांच्या तरणाट्यांक सुद्दां त्रास जाता पण चडशे जाण्टेले आतां हातरुणाचेर पडटात बेगींतल्या बेगीन म्हणटात तशे पयलीं जाणटेलीं शंबर णव्वद वर्सां अंयशीं वर्सां सुद्दां बरीं शेतांनी काम करतालीं म्हणल्यार आतां तशें जायना मातशें कितें जालें एक डायबेटीज जाली प्रेशर वाडलो धर हार्टाचें कितें हार्ट अटॅक आयलो एक एक एक येयलो दोन येयले जाल्यार फूल बॅडरेस्ट पडटा तांकां म्हयनो म्हयनो वर्सां वर्सां हॉस्पिटलांत खाट्येर काडचीं पडटा आतांच्या जेन्नाच्यान कोविड आयलां तेन्नाच्यान म्हाका दिसता की तीं इन्जेकशनां वॅक्सिन घेतलेल्याक म्हाका दिसता हार्ट अटॅक आनी पेरलायज अटॅकांची केसीस सामक्यो वाडल्या तेतूंत पेरलायज जावन खुबशीं जाण्टीं म्हण नेण्टी अशीं म्हणचे वय वय जाल्लीं सुद्दां सामकी वयाक म्हणचे जाण्टीं जावपाक पावल्यात तीं चड अशीं बायलां दादले चड हांतरुणाचेर पडटात एकदां हांतरुणाचेर पडले की आपलें फूल लायफ म्हणटा तशें दुसऱ्यांच्या हातांत पडटा एकदां हांतरुणार पडप म्हटल्यार मनीस सोंपलो समजपाचो तो बरो जालो जाल्यार बरें ना जाल्यार फूल आपलें जिवन सगळें दुसऱ्याच्या हातांत खावप भरोवप न्हाणोवप पियोवप सगळें दुसऱ्यांच्या हातांत उठूंक मातशें जायना जाल्यार हागूंक मुतूंक वचूंक मेळना तें सुद्दां दुसऱ्यांनी करचें पडटा एक बायल मनीस खाटीर पडप म्हटल्यार सामको मोठो त्रास स्वताच्या चेड्याक स्वताच्या सुनेक वा ताच्या चेडवाक आपलें सगळें करचें पडटा त्रास तांकां थंय न्हिदल्ल्या कडेन खाटीर जाता आनी अशीं थोडीं जाणां मरतात सुद्दां की एकदांची देवा सुटका कर आमचो आनी आपल्या भुरग्यां बाळांक सुखांत दवर म्हणून